हेलो हाँ मुझे सब्ज़ी खरीदनी थी सर ये आलू क्या भाव दिये तीस रुपये किलो है ना अच्छा और टमाटर पंद्रह के ढाई सौ क्यूँ टमाटर के भाव तो बहुत बढ़ा दिये आपने कल तो कम थे अच्छा फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए टमाटर मुझे पाँच किलो चाहिए जी ये गावड़े कालोनी डिलीवर करना है जी जी ओक

अच्छा प्रत्येक किलोमीटर दस रुपये जी जी अच्छा ठीक है इसको ना

अच्छा डिलेवरी चार्ज फ्री कर दोगे आप ठीक है तो आप उसमें मैं जो बाकी चीज़ें आपको बता रहा हूँ वह आप उसमें जोड़ लिजिए पाँच सौ प्लस हो जाएगा तो डिलीवरी चार्ज ठीक है तो आप भिंडी कर दीजिए दो किलो यह लहसुन क्या है कि हम मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं तो लहसुन खरीद नहीं पाएंगे अभी लहसुन का बहुत हाँ लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा है मध्यमवर्गीय परिवार लहसुन खा ही नहीं सकता है प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा जी ठीक है तो आप मुझे हाँ चार से पाँच बजे तक डिलीवरी करवा दीजिए आप मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ आप उस पर डिलीवरी करवा दीजिएगा ठीक है ठीक है सर जय सिया राम